مجھے ناسک میں ترمباکیشور یہ جگہ پسند ہے ترمباکیشور ناسک کی تاریخی مکانوں مقاموں میں سے ہے مجھے اس جگہ پر جا کر دماغی دلی اور دماغی سکون ملتا ہے ترمبا کیشور ترمبا کیشور ناسک کی ٹورسٹ اٹریکشن کی جگاہوں میں سے ایک جگہ ہے